مجھے كافی دن سے كافی دنوں سے گیزر كی ضرورت پڑ رہی تھی میں سوچ رہا تھا كہ گیزر كب لوں اور فائنلی میں گیزر لے آیا جو گیزر میں لے كر لے كر آیا ہوں كافی مناسب قیمت پر مجھے مل گیا ہے اور جو گیزر میں لایا ہوں اس میں مطلب بہت ہی كم سمے میں یہ بہت ہی كم ٹائم میں كافی تیز گرم پانی یہ كر دیتا ہے اور اس كی جو وارنٹی ہے وہ بھی مجھے پانچ سال كی ملی ہے اور كافی مناسب قیمت پر جیسے كہ عام طور پہ گیزر بہت مہنگے ہوتے ہیں مجھے كافی مناسب قیمت پر بہت ہی بہترین ہیٹ گیزر ملا ہے اس گیزر میں خاص بات یہ ہے كہ عام گیزروں كی طرح یہ جو بجلی كی ریڈنگ ہوتی ہے وہ عام گیزر عام گیزر كی طرح بڑھ جاتی ہے پر اس گیزر كے ساتھ ایسا نہیں ہے میری میٹر كی جو ریڈنگ ہے وہ كافی عام طورپر نارمل ہے اس گیزر كو استعمال كرنے كے بعد جیسا كہ ہوتا ہے كہ كوئی گیزر ہم نے استعمال كیا اور بجلی كی ریڈنگ ریڈنگ بڑھ گئی عام طور پر کافی سارے گیزروں میں یہی ہمیں دقتیں دیكھنے كو ملتی ہیں پر اس گیزر میں میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا كافی مناسب قیمت پر ملا ہے پانچ سال كی وارنٹی كے ساتھ بہت ہی بہترین گیزر اور بہت ہی بہترین كم ٹائم پر یہ پانی گرم كر دیتا ہے